आंनि दासिमबो संनो गोब्राब मोननाय सोलोंनो गोसो जानाय ओंख्रिफोरानो आंना सबायजों साम' नारजि अनद्ला बेसोर सबायआ सबायजों साम'आ जाबाय साम'आ जोङो दैयाव खननानै लाबोनानै एबा बायनानै लाबोनानै जोङो लोगो लोगो जाजाया जोङो बेखौ एसे खिगारहोनांगौ आरो खिगारहोनानै जोङो दाखोन गारनांगौ दाननांगौ आरो दानखांनानै जोङो बिसिबांबा गोबाव मानजिनांगौ बेनि उनावसो जोङो साम'खौ संनो हायो जोङो लगे लगे जानो होनोब्लाबो जोङो साम'खौ जानो हाया सबायखौबो जोङो सोमनांगौ एवनांगौ हुख्रेमनांगौ बिनि उनावसो संजायो आरो संनाय समावबो जोङो नांगौबायदि मस्ला मस्लि होआब्ला जों मोनामनाय मोनो एबा खारनाय मोनो जोङो सबायजों साम'जों सङोब्ला सबाया खारदै नांजासे होनो रोङाब्ला गोथाव जाया आरो नारजि ओंख्रियाबो बेबायदिनो खारै मोजां अराब्ला नारजि ओंख्रिया गेब्लेया आरो अनद्लायाबो बेबायदिनो अनद्ला दाउ एबा अनद्ला अमा सङोब्ला जोङो खारैखौ मोजाङै अरनाय होनो रोंनांगोन जोङो बे खारैखौ मोजाङै होनो रोङाब्ला आरो मस्ला मस्लि होनाया मोजाङै जायाब्ला जानो मोजां मोना दा फार्स्ट खारैखौ जोङो बेसोर ओंख्रिफ्राव मोजाङै मिलायनाय होनो रोङाब्लानो जोङो बेखौ जानो सुखुआ आरो बेबायदिनि थाखायनो आङो नारजि अनद्ला आरो सबायखौ संनो गोब्राब मोनो ओमफ्राय आङो बे ओंख्रिखौ संनो सोलोंनो गोसो दङ खारैखौ माबायदियै ओंख्रियाव नांहोनो हायो एबा अरहोनो हायो बेनि माबाखौ आङो दासिमहालागैबो मोनथ'आखै